डोगरी जेह्ड़ी लैंग्वेज ऐ एह् साढ़ी लैंग्वेज़ संस्कृत चा निकली दी क्योंकि संस्कृत जेह्ड़ी ऐ ओह् जननी ऐ सारी लैंग्वेज़ जि'न्नियां बी साढ़े देश च जि'न्नियां बी भाशां बोलियां जन्दिया सारियां ओह् मैक्सिमम एह्दे चा निकली दियां केह् नांऽ लैंदे अपनी संस्कृत चा निकली दियां ते डोगरी बी इक भाशा जेह्ड़ी साढ़ी संस्कृत चा निकली दी ते अज्ज दे टैम कन्नै कन्नै जेह्ड़ी डोगरी पैह्लें लोग बोलदे हे अज्ज ओह् डोगरी नेईं बोली जन्दी क्योंकि समें दे कन्नै कन्नै हर इक चीज़ च बदलाव आंदे ही हैन ते डोगरी च बी ओह् बदलाव दिक्खे जा सकदे पैह्लें डोगरी लोक बड़ी प्योर बोलदे हे पैह्लें दी डोगरी बड़ी जादा होर स्हाब दी होंदी ही अज्ज अज्ज दे टैम च डोगरी ओह् डोगरी नेईं रेही दी ते संस्कृत दा काफी जादा मतलब शब्द न जेह्डे़ डोगरी च बी उपजोग कीते जन्दे न ते संस्कृत हिंदी ते बड़ी सारी लैंग्वेज़ दे संस्कृत हिंदी पंजाबी कन्नै अगर सोचेआ जा ते संस्कृत हिंदी पंजाबी कन्नै ई इक साढ़ी लैंग्वेज़ बी बनी ऐ डोगरी क्योंकि पंजाबी दे बी काफी ऐसे वर्ड न जेह्डे़ पंजाबी च बी ते डोगरी च काफी सेम न हिंदी ते डोगरी दे बी काफी वर्ड सेम न हिमाचली दे काफी सेम न मतलब अग्गें पिच्छें जि'न्नियां बी लैंग्वेज़ न इक ते इक दूऐ ई मतलब कुछ ना कुछ इ'नें चा साढ़ी जेह्ड़ी डोगरी ऐ ओह् काफी इक मिट्ठी लैंग्वेज़ मन्नी जन्दी ऐ मतलब साढे़ डोगरेआं दी जेह्ड़ी डोगरे साढे़ बोलदे न काफी इक मिट्ठी लैंग्वेज़ मन्नी जन्दी ऐ डोगरी आखदे बी हैन के मिट्ठेआं दी डोगरेआं दी शान डोगरी मिट्ठड़ी दे बोल डोगरे एह् बी गल्लां आखी जांदियां न ते साढ़ी डोगरी बी इस्से तरीके ने बड़ी मिट्ठी चीज़ इक प्यारी जेही भाशा ऐ वट् अज्ज कल दी डोगरी ओह् डोगरी नेईं रेह दी क्योंकि इसी बाकी लैंग्वेज़ कन्नै बी काफी इन्फ्लुएंस होये दा ऐ जि'यां अज्जकल दे टैम च एह् इलैक्ट्रॉनिक जमाना ऐ मतलब टेक्नोलॉजी दा जमाना ऐ ते काफी मतलब चीज़ा होंदियां जेह्ड़ियां डोगरी च नेई़ं होंदियां ते लोकें ओह्दे आस्तै कोई लैंग्वेज़ सिक्खनी पौंदी ते इंग्लिश जि'यां अंग्रेज़ इंग्लिश बोलदे ते डोगरे डोगरी बोलदे पर अज्जकल इंग्लिश दा इ'न्ना प्रभाव ऐ कि हर इक लैंग्वेज़ च इंग्लिश कुदै ना कुदै मिक्स होई ऐ ते ओह्दे कन्नै गै उस्सै तरीके कन्नै डोगरी बी डोगरी च बी इंग्लिश काफी जादे अज्जकल मिक्स होई दी ते क्योंकि कोई बी अज्जकल घरै अज्जकल मै बी कोई गल्ल करा ना थुआढ़े कन्नै ते मेरी बी लैंग्वेज़ च बी काफी जादे इंग्लिश दे वर्ड आवा दे होने क्योंकि प्योर डोगरी बोलना अज्जकल मतलब तुप्पना बहोत मुश्कल ऐ किसी बंदे नू ते अज्जकल कोई ऐसा बंदा ऐ निं क्योंकि हर इक शब्द ना कीते ना कीते डोगरी विच अज्ज इन्फ्लुएंस करा दा टेक्नोलॉजी दा टैम ऐ ते अज्जकल टेक्नोलॉजी डोगरी डोगरी च टेक्नोलॉजी इ'न्नी यूज़ निं होआ दी डोगरी टेक्नोलॉजी च बी अज्जकल इंग्लिश ई आंदी ऐ ते ताहियें इंग्लिश दे कुछ ना कुछ वर्ड अज्जकल जेहड़े अस अपने आस पास मतलब डोगरी बोलदे न ते ओह्दे च इंग्लिश दे किश ना किश वर्ड आई जन्दे ते डोगरी दे डोगरी बी अच्छी इक लैंग्वेज़ ऐ इंग्लिश में बी चाहन्ना मतलब साढ़ी डोगरी जेह्ड़ी ऐ अपनी इक भाशा ऐ ओह् बी इक इंटरनेशनल लैंग्वेज़ बने अच्छी लैंग्वेज़ बने मतलब टेक्नोलॉजी च साढ़ी डोगरी दा यूज़ होऐ जि'यां इंग्लिश दा यूज़ होंदा बाकी लैंग्वेजें दा यूज़ होंदा उस तरीके ने साढ़ी डोगरी दा बी यूज़ होये ते डोगरी बी काफी अच्छी लैंग्वेज़ ऐ इंग्लिश दे काफी जादा वर्ड जेहड़े साढे डोगरी च यूज़ कीते जा दे मतलब इंग्लिश च ते अज्जकल पढ़ाई बी बच्चे सखाया जन्दा निक्के होंदे की इंग्लिश पढ़ो हिंदी पढ़ो बाकी लैंग्वेज़ पढ़ो पर हिंदी इंग्लिश दे बगैरा मतलब डोगरी निं अज्जकल बच्चे आपने नि सखांदे इस आस्तै साढ़ी लैंग्वेज़ डोगरी काफी इन्फ्लुएंस होआ दी अ इंग्लिश कन्नै इंग्लिश कोला बी क्योंकि इंग्लिश इक एक्चुअल इक ऐसी लैंग्वेज बनी दी ग्लोबल लैंग्वेज़ ऐ जि'त्थें जाओ मतलब अज्जकल इंग्लिश दी गल्ल होंदी ऐ कोई डोगरी बोलने आह्ला होगा उसी लोक समझदे एह् बड़ी छोटी लैंग्वेज़ दा मतलब इ'न्ना लौह्का च इ'यां मतलब इ'न्ना कॉन्फिडेंस निं ऐ अज्जकल डोगरी बोलने दा लोग सोचदे अगर एह् डोगरी बोला दा एजुकेटेड निं होना ऐ एह्दे कोल इ'न्ना नॉलेज निं ऐ तां इसी डोगरी बोला दा एह् पर एह् चीज़ चेंज होनी चाहिदी हर इक चीज़ अगर इक लैंग्वेज़ ऐ ते ओह् हर इक लैंग्वेज़ आस्तै इम्पोर्टेंट ऐ जेह्ड़ा डोगरी बोलदा उसी डोगरी बोलनी चाहिदी अपनी जेह्ड़ी बी लैंग्वेज़ ऐ अपनी मदर टंग उप्पर उसी बिल्कुल पूरा ओह् कॉन्फिडेंस होना चाहिदा इक ते गर्व होना चाहिदा उसी अपनी जेह्ड़ी बी लैंग्वेज़ बोलदा ओह् ते इस्सै तरीके अगर साढ़ी डोगरी जेकर टेक्नोलॉजी च आई जन्दी ते असें बी डोगरी गै यूज़ करनी क्योंकि साढी इक मदर लैंग्वेज़ बी ऐ मदर टंग बी ऐ एह् ते बाकी जादा इंग्लिश दा काफी जादा प्रभाव ऐ साढ़ी भाशा उप्पर क्योंकि अज्जकल जि'त्थें बी चली जाओ इंग्लिश दे बगैर कोई गल्ल ई निं करदा अगर इंग्लिश आंदी ऐ तुसें गी ते तां गै थुआढ़ा कोई बी बजूद ऐ तां गै लोक समझदे तुस एजुकेटेड ओ ते काफी जादा जेह्डे़ इंग्लिश दे वर्ड न अज्जकल डोगरी च बी काफी यूज़ होआ दे डोगरी बी उस स्हाब दी प्योर निं बोली जा दी जिस स्हाब दी पैह्लें कन्नै बोले जंदे हे लोग पैह्लें बोलदे हे लोग कि बड़ी अच्छी डोगरी बोलदे हे मिट्ठी डोगरी होंदी अज्जकल मतलब ऐसी डोगरी होई दी पंजाबी मिक्स हिंदी मिक्स बिच आई दी इंग्लिश दे काफी वर्ड बिच लोग बोलदे न ते एह् ही ऐ